हेलौ औ दे एनआरसिआथ' जाबाय औ एनआरसियाथ' बे आन्दलन जादोंमोन ना मोनसे दा बे का आन्दलनआ ओरैबायदि गुबुन हारिफोरखौ लाबोनानै नालाय दा गुबुन हारिफोरखौ सोफैब्लाथ' जोंनि भारतआवहाय थानाय मानसिफ्रानो माखासेफ्रा सुबिदाखौ मोननाय नङा जों जि जायगाखौ लागोन बिदि जायगायावनो बिसोरखौसो दोनफैबाय नालाय दा बेनिखायनो बिरुदि जादोंमोन आरो आन्दलन जादों ओमफ्राय बे एनआरसियाबो बिदिनो एन आर सि जाबाय पारफेक्ट मानि इण्डियाननि सिटिजेनसिबखौ नायहैनाय इण्डियान सिटिजेनसिब सिटिजेनसिब होनना बुङोब्ला भारतिय नागरिक सोर बायदिया भारतनि नागरिक बेखौ मानि रियेल मानि दिन्थियो आरो बेयावनि दारै एनआरसिनि दारै दा बेनिखायनो एनआरसियाबो खुब दोरखार आरो गुबुन हारिफोरखौ खिन्थु सोद्ला सोदे सोदेरना होनाया बे जुक्ति नङा बियो जेखौ भारत बे बर्टमानआव जि हादरआव जि दङ बिसिनि थाखायल' एनआरसिया खिन्थु बै जुगआव लाबोदेरनानै बांग्लादेशनिफ्राय लाबोदेरनानै सोदेरफैयोब्ला नैबे एनआरसिया थिग नङा दा बेनिखायनो एनआरसिनि बेलायावहाय खुब साब'दानै थानानैहाय सो सोनांगौ आरो दा जोङो मानसिफ्राखौ जदे मदे सोलाबायनानै होयो एनआरसियाव बिदेसिनि मानसियाखौबो देशि बानायना होयो दा बिबायदि खालामोला एनआरसिया मोजां नङा आरो थिग नङा खिन्थु जुदि सैथोयैनो जुदि जायहा जि देशआव दङ बे मानसिनि मानसिफोरनि फरियालफोरखौ सोजोबना होयोब्ला बे एनआरसिया हले राइट एन आर सि आरो रियेल औ दुइ नम्बरिया खालामब्लानो बे एनआरसिया गाज्रि जाहैबाय दा एक नम्बरिया जों जुदि सैथोयै सोयोब्ला होमब्ला बियो मोजां दा बिजोंहायनो माने ओमफ्राय मानसिया बिसिबां दङ बिखौ मिथिनो मोनो आरो जुदिथा भारत भारत हादरआव गुबुन हादरनि मानसिफोर दंफैयोब्ला जों बिसोरखौ होहरनो हायो आरो दा बिनिखायनो एनआरसियाबो गोनां एनआरसिखौ लानानै बिनि थाखायनो एनआरसिखौ बानायनाय जादों आरो औ बिनिफ्रायथ' आरो मा बुंबावनाय औ हजोंनिफ्राय मिथियोना औ गोदान गोदानानो होमबा दोनथ'दिनि सार औ दोनथ'नाय सार दे दे रिपर्टार